हेलो हमरा समोसा बुक करबाक अछि कतेक क्वालिटी की छै समोसाके कतेक देरमे हमरा घर पर पहुँच जेतै समोसा आ की रेट लागतै से